हमारे देश में पक्षी मोर कबूतर खरगोश हं और चील तोता और बाज़ उल्लू नहीं दिखाई देते हैं और जो भी चीज़ दिखाई देते हैं उसको भी देखकर बहुत अच्छा लगता है जैसे मोर हुआ और उ मोर और ऊ मिल वक हुआ और बत्तख़ हुआ और बत्तख़ हुआ और उसके बाद में कबूतर हुआ और उ उसके बाद में खरगोश हुआ खरगोश नहीं दिखाई देते हैं और उसके हम लोग और जैसे चिड़िया दिखाई देती हैं बत्तख़ हुआ उल्लू हुआ कव्वा हुआ मोर भी दिखाई देते हैं और हर बाज़ नहीं देखाई देते हैं बाज़ हुं हा इस समय में कोयल भी नहीं दिखाई देती हैं और और हम लोग तोता दिखाई देते हैं और तो उसके बाद का तोता हम लोग दिखते हैं कबूतर दिखते हैं और जंगली और पक्षी नहीं दिख सक दिखाई देते हैं जैसे कव्वा हुआ मोर हुआ और उल्लू हुआ और बाज़ हुआ और और और चीज़ नहीं दिखाई देते हैं ये बत्तख़ भी नहीं दिखाई देते हैं और और भी हर खरगोश और तोता कबूतर सब दिखाई देते हैं बाज़ देखने में सब बताते थे बहउत बड़ा था लेकिन अब हम सब नहीं बाज़ देखते ना कोयल देखते हैं ना मुँह चिरई देखते हैं और सब भी हम सब कुछ नहीं देखते हैं और इसीलिए और गाँव में हर चिरई का भी समंथिक से सब बताते हैं और हम लोग भी दादी मम्मी पापा सब लोग बताते थे कि ए चिरई बहुत अच्छा लगती थी लेकिन हम सब भी अभी चिरई कभी नहीं देखे हैं और इसके लिए हम लोग भी जहाँ जाते हैं बाहर भी जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया चिरई दिखाई देती है और हम लोग भी देखते हैं और उसको चारा ख पितर पख मिस हम लोग पितर पख में हम सब लोग ओथु ओथु चिरई कव्वा उनको लोग को दाना देते हैं सब पितर पख में भी जैसे कव्वे आ जाते हैं और चिरई आइ जाते हैं बुलबुल आते हैं या ऊ और पंछी आते हैं नीलकंठ आते हैं हम लोग भी इस इसके दाना देते हैं पानी देते हैं ई और सब कुछ भी देते हैं